हमर सभके मिथिला तऽ प्रसिद्ध भाषा छैबे ने करै हमसभ मिथिलामे बहुत बढ़ियाँ सॅं बाजै छी आओर जे छै मानबाको चाही बहुत बढ़ियाँ से बाजै छी इएह पुछलहुँ हेरो की करै छियै कतय गेलियै खाना खेलियै तऽ मिथिला हमरा सभकेँ बहुत मधुर भाषा छै ई चीज मानय लए पड़त जखन भी हमसभ बजै छी मिथिलामे तऽ तखन सभ कहलाह जे आहाहा एकर भाषा बहुत मधुर छियै